हैलो डाक्टर होर बोलै दे हां जी सर मैं थुआढ़े कोला दोआई लेती ही ओह् सर मिगी ओह् फर्क ई नी पेआ केह् करना हून दोबारा हां जी हां जी जनाब बखारै लैती ही हां ते पंदरें दिनें दी दित्ती दी तुसें जनाब ते ओह् पंदरां दिन होई गे ओह् फर्क ही नी करै दा नेईं नेईं जनाब बिल्कुल असर ई नि पेआ हां जी रुट्टी हा खाद्धी जी पूरे टेमै दी खाद्धी जी ते ठीक ऐ जनाब थुआढ़े कोल औना ते फ्ही मिगी कोई अच्छी जेही दुआई देओ जेह्दे ने मिगी फर्क पेई जा ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ जनाब